महाराष्ट्रा में कहिड़ियूं कहिड़ियूं मुंदियूं थींदियूं आहिनि हा जीअं त असांजे महाराष्ट्रा में चारि मुंदियूं ईंदियूं आहिनि शुरू शुरूअ में जीअं थधि जी सीज़न हूंदी आहे हुन टाइम ते असी स्वेटर म मफलर दुशाला इस्तेमालु कंदा आहियूं सियारो पूरो थियण खां पोइ

ईंदो आहे ऊन्हारे में ॾाढी गर्मी थींदी आहे ऐं गर्मीअ जे करे असांखे सूती कपिड़ा ॾाढा वणंदा आहिनि उहे बि हलिके रंग जा जीअं तीअं करे गर्मी गुज़रण खां पोइ असांखे इंतिज़ारु हूंदो आहे बरसाति जो जेके असां चौमासो चऊं था जीअं चौमासे जे अचण जे ख़ुशीअ में कुर्मी बि ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि छाकाणि त गर्मीअ में बेहाल थियलु कुर्मी जिन महिनतु कई हुई उन्हनि खे बरसाति जो ॾाढो इंतिज़ारु हूंदो आहे जीअं बरसाति ईंदी आहे हू बि ख़ुशि थींदा आहिनि उन खां पोइ चइनी तरफ़नि खां असांजे शहरनि में वातावरण में हरियाली हूंदी आहे उन हरियाली जे सदके नवां नवां पखी नवां नवां कीड़ा मकौड़ा ॾिसणु पिया ईंदा आहिनि उन खां पोइ इन उन वक़्तु गुज़रण खां पोइ हिकु सरोज जी मुंद ईंदी आहे सरोज जी मुंद अचणु वक़्तु असांजे जेके बि वण जा झूना पता हूंदा आहिनि उहे सभु झड़जंदा आहिनि